जैसे मैं गंगा जी नहाने जाता हूँ उसमें जो भंवर टाइप का होल होता है गंगा जी में जैसे उसमें बेरोबेम उससे डर लगता था जो इसमें जाएँगे जो भूल में भी जाएँगे उससे लगीच ओ बुड़ जाते हैं उसमें इतना ज़्यादा भंवर उठता है लहर उसमें बुड़ जाते हैं जो बेरो बेर धँसने चलते जाते हैं फिर उसमें डर लगता था इसीलिए मैंने वहाँ से बहुत बच कर नहाता था और आगे चल कर मैंने नहाकर निकल गया निकल जाता हूँ फिर वहाँ तालाब में ठीक वह जैसे चप्पल वगैरह पहने हो बाहर निकाल दो सेल्लिंग लगती है सीढ़ियों के लगी होती है उससे पकड़ कर जाता हूँ नल अन्दर काई उई लगती है उसमें नाहित छटके उटको गेते दिक्कत हो जाती है वह सब नंगे पैर चप्पल पहनकर मत जाईए उसी में पहोड़ियों नहाए अपने आइए आ घूमने टहलिए वही गंगा जी में मैं गया था उससे में भी नहाने उहाने में लगता था वह जैसे डर टाइप लगता है वह भँवर से भी डर लगता है भँवर देखता हूँ तो उस और च इधरे नहाता हूँ इसीलिए मझे को आज नहा कर भवोर से बचकर ही नहाता हूँ जो भवोर में जाता है उसे उसी में समाज बेरो बेर धसते चलते जाते हैं